अज्जकल दी टैक्नौलिजी बैंक पर बड़ी डवैलप होआ दी ऐ अज्जकल दी टैक्नौलिजियां ना ट्रांसएक्शन घर बैठियै पैहे ट्रांसएक्शन करी सकने आं अपना खाता बी खोह्ल्ली सकने आहें इ'यां स्हानू गड्डियें च धक्के खाने पौंदे हे उद्धर जाने पौंदा हा अजजकल घर बैठियै आहें अपना खाता खोह्ल्ली सकने ओपन करी सकनेआं होर अज्जकल बिजली दा बिल बी असीं घार बैठियै आनलाइन असीं ओह् करी सकने आं सबमिट करी सकनेआं उसी आहें ओह् करी सकने आं बैलेंस अपना खाता च जेह्ड़े पैसे ऐ उ'नेंगी चैक करना अज्जकल घर बैठिये मोबाइल बिच्च अस बैलेंस चैक करी सकने आं केह् बैंक दा अज्जकल इ'न्ना जैदा कम्म बधी गेदा ऐ कि टैक्नोलिजी इ'न्नी जैदा जरूरत होई गेदी ऐ कि घर बैठियै आहें अपना सारा कुछ चैक करी सकने आं मोबाइल मोबाइल ते साढ़े जिंदगी च इक जरूरी म्हत्तव चीज होई एह्दी ऐ एह् दे बगैर असी कुछ बी नीं करी सकने ऐ ना आहीं फोन करी सकने जे दूर हो बंदा कोई अहें फोन करी सकनेआं काल चैक करी सकनेआं फिरी अपनी आईडी इमेल बगैरा फार्म भरना ओह् दी ईमेल आईडी बगैरा करी सकने अहें यूट्यूब इस्टाग्राम फिरी टैलीग्राम सब अज्ज मोबाइल बिच्च ऐ कि यूट्यूब पर अज्जकल बीडियो बनाना ओह् ही अपने सूट बगैरा दस्सने फही डैमो देना फेशियल बगैरा डैमो देना फिर अपने स्टडी बगैरा स्टडी दा फिर कम्पयूटर दा डैमो देना ओह् बी यूट्यूब बिच्च अज्जकल टैक्नोलोजी चलादी ऐ स्कूल दे बच्चे अज्जकल टैक्नोलोजी दे उप्पर ही डिपैंड ऐ टीचर बी अज्जकल टैक्नोलोजी दे उप्पर चलादे ऐ कि कोई बी अपनी टोपिक लैना उसी गूगल बिच्च सर्च करियै बच्चें गी पढ़ांदे ऐ कि बच्चे बी अज्जकल पेपरां दे टाइम गूगल पर अपना स्लेबस चैक करदे ऐ बिजनस बिजनस बिजनस अज्जकल टैक्नोलोजी पर गै डपैंड ऐ जैसे अकाउंट बिजनस करना ऐसे शोपिंग बगैरा होई शोपिंग मंतरा एमेजोन मिस्रो सेल प्रचेज करना सब अज्ज कल टैक्नोलोजी पर ऐ जैसे सूट पैह्लें आहें दकान पर जंदे अज्जकल असीं घर बैठियै आनलाइन आर्डर करी लैने होने आर्मीं आर्मी